म्हाका घरांतच खेळपाचें लुडो आवडटा सापसिडी आवडटा सापसिडी हांव ल्हान आसतना खूब खेळटालें आनी जेन्ना जिखना तेन्ना ते सापसिडिच्यो गुळयो खंयच्या खंय उडोवन धांवताले कॅरमा खेळटा आनी लुडो लुडो हांवें तेन्नाय एकूय हें कम्पलीट केली ना पुराय केली ना कारण म्हाका लुडो खेळपाक पाशियेंसूच ना बुद्धिबळ आवडटा बुद्धीबळ हांव खेळटां बुद्धीबळाच्या जायते स्पर्धेंनी हांवें भाग घेतला आनी गड्डयांनी गड्ड्यांनी जेन्ना खेळप्याचें म्हणजें अशें म्हणटात की गड्डे जे खेळटाले ते एकुणशें म्हणजें सालांत खेळटाले कदाशीत म्हाका तो खेळ कोणी शिकोवंक ना किंवा हांव खेळना जायत तशें घरांत जाल्यार हांव म्हज्या भावडां वांगडा बावल्यांनी खूब खेळ्ळां बावल्यांनी खेळपाक म्हाका ल्हान आसतना खूब आवडटालें बावल्यांची लग्ना दिवप तांकां न्हेसोवप हें म्हाका ल्हान आसतना खूब आवडटालें बेश्टेंच तेंचेर नाटकां बसयतशी करप तांकां किडयलो असो करप हो म्हजो आवडीचो खेळ आसलो भातुकलेचो खेळ होय आमी खेळ्ळा मातयेचीं आयदनां करप तीं घरांत हाडप मम्मी कडच्यान तापसाणी खावप भुरगेंपणांत हे खेळ हांव खूब खेळ्ळा सापसिडी हांव अजुनूय खेळटां लुडोय हांव खेळटां बुद्धीबळूय खेळटां